जोंनि दतमा एरियाआव आं जोंनि गामिखौनो साबसिन मोजां मोनो जोंनि गामिनि मुङा गोमखांफुरि जोंनि गामियाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै ज' थाफैजोबनाय बुंनो थाङोबा बांसिनानो साख्रिआवला खावसेयानो फौजिफोर दं आरो कय एकजोन दं कन्थ्रेक्ट'र फार्स्ट क्लास आरो बुंनो थाङोबा गामि दरसेयाव साथामसोल' साख्रि गैया आरो दा फरायनायाव दावगाबोगासिनो दं गथ'फ्रा दासो जाखांफुदों गामियाव आरो बुंनो नांगौबा दतमा एरियायाव फोरबो फालिनायाव बैसागुखौ जों लागोआनो सिगांसिन मोजाङै फालिदों जोङो एक थारिक जानाय लोगो लोगो बैसागनि एक तारिख जानाय लोगो लोगो जों गामियाव न' न' न'आव दुगैस्रां लोबस्रां फुजा होखांनानै लामायाव ओंखारबोयो आरो लामानिफ्राय देलाय मालाय खाम जथा सिफुं लानानै बैसागुखौ जोङो बरायलाङो आरो गामिनि मन्दिरसिम बिनि उनाव गामियावहाय जोङो जग्य' होयो आवाथि सावो आरो सावखांनाय लोगो लोगो न' न' फैनानै आरो जाखां लोंखां दुगैस्रां लोमस्रां गामियावहाय रंजा बाजा बयनिबो न'खर न'खर बोसोर गोदाननि नामै आगान होयो बिदिनो गामियाबो साफ सिखोन दैनि जेबो प्रब्लेम गैया मोजाङै मोजां गामिखौ थांनानै थालायो मिलि जुलि थालायो गथ' गथायफ्राबो दासो फरायगासिनो दङ जोबोद मोजां मोनो आं जोंनि गामिखौ